جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ابھی تک کون کون سے پالتو جانور پالے ہیں تو میں نے اپنے گھر میں ابھی تک تین سے چار پالتو جانور پالے ہیں جیسے بلّی ہے کتا ہے خرگوش ہے اور کبوتر ہے بلّی میرے پاس کالے رنگ کی تھی جس کا میں نے نام جیگ رکھا تھا جو اصل میں ایک بلّا تھا جب وہ چھوٹا تھا تب میں اس کو پیڈی گری کا کیٹ فوڈ کھلاتا تھا اور ہلکے ہلکے جب وہ بڑا ہو گیا تو مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا اب میں اور میری بلّی ساتھ ہی میں ہی رہتے ہیں گھر میں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتے ہیں